टेक्नोलॉजीअ में उनती अचण सां असांजो जीवन जामु सवलो थियो आहे कोई बि जानकारी अगरि असांखे खपे त असां गुगल में वञी सघूं था असांखे कोई पेमेंट करिणी आहे अॼुकल्ह पेमेंट लेस थी रहियो आहे त पेमेंट करण में बि जामु अ सहूलियत आहे हे स्मार्ट फोन इंटरनेट जो इस्तमालु करे असांखे जो बि इंफर्मेशन जो बि जानकारी खपे उहा असां मिन्टनि में हासिलु करे सघंदा आहियूं या किथे बि ट्रॅवलींग या बु होटल बुक करिणी आहे या पेमेंट करिणी आहे या डिलेवरी ऑडर डिलेवरी करिणी आहे या ऑडर बुक करिणो आहे त जामु सवलाई थी वेई आहे असांजो जीवनु सचु में बदिलिजी वियो आहे छो की पुराणे ज़माने में टेक्नोलॉजी न हुई त माण्हुनि खे जामु कठिनाई जो सामनो करिणो पवंदो हुयो पर अॼुकल्ह त जो बि खपे ख़ाली हिकु टच ते अची वेंदो आहे जीअं समुझो कोई पिझा ऑडर करिणो आहे या कुझु ऑडर करिणो आहे या कंहिंखे पार्सल मोकिलिणो आहे त मिन्टनि में उहो कमु थी वेंदो आहे